बिहार छै हम बिहारमे छी तऽ बिहार बहुत पैघ रहै पहिने पहिने बहुत किछु चलै बहुत किछु होइ आब तऽ ओतेक हमसभ पढ़ल लिखल रही नहि आब तऽ बुढ़ बुढ़ासु भेलहुँ तऽ ओतेक बुझियै नहि आब बऽ बहुत छै अखनो बहुत छै बुझऽ बलाके लेखे तऽ बहुत छै हमसभ तऽ बुढ़ बुढ़ासु छी जेना देखैत छी तेना चलैत छी बुझैत छी मगर बिहारे तऽ छै बिहारमे कोइ चीजके अथी नहि छै